हेल' हेल' औ मादै उम मा खबर अदसा आदसा आदसा आदसा ए गोदोनि उम उम गोदोनि जुग ना औ दे मा मा सोंनो दे बुं ए जेन'बा मा होनबावनो ना जोंनि बे क'कराझारा माथो सिगां जेरै दाथ' बिदि नंला माथो उम उम उम आंथ' जेन'बा सिगां औ आंथ' औ औ मोजां जाबाय मोजां जाबाय औ बिलडिं लुजोबबाय जेथिंबो ना थाखा फैसानि अबाब गैला नङा लामाफ्राबो माथो बा ओरैबायदि मोजां जाजोबबाय माथो

आन्दाय लायोना उम आंबो दाख्लि आंबो आंबो एसे आंबो एसे औ आंबो एसे गोबावसैमोनना बाव फैयैआ आमफ्राय दाख्लि नुफैबाय आं बाफ माथो जेरैथिंबो माथो ओरैबो ओरै ओरैबो ओरै लामाफ्राबो सखसखा लामा जाजोबबाय बिलडिं जाजोबबाय दखानफ्राबो जेरैबो ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै औ आन्दायलायो दाना ना गोदोथ' बिदिनङामोन गोदोथ' लामाफ्रा बिदि नङामोन बिलडिंफ्राथ' फ्राय गैयानोमोन ना बिलडिंफ्रा औ औ औ औ खम खस्थ' माबाजोंसो फैयोमोन साइकेलफोरजों थाबायनानै नङा उम लामा हाब्रु गोदोनि समाव नङा दा एफाराब मोजां जाबाय आन्दाय लायबाय फ्राय डेभेलाप जाबाय उम उम उम उम माथो होनबावनो दे बिदिनो डेभलाप जानांगौ डेभेलाप जाबासोना जों डेभेलाप जाबासो जों थांनानै थानायनि राहाबो जागोन नङा औ गथ' गथाइ स्कुल फरायनाय मा फरायनाय गासिबो फैजोबबाय औ रोंनायफ्राबो बांसिन जासिगोन दा जोंनि लकेलाव थिगैनो दं दे होमबा मादै औ दे दे